ارے واہ مختار میں اس ہفتے کے آخر میں کارنیول سیمینار لبرٹی میں مشن امپوسبل کی تین ٹکٹ حاصل کرنا چاہتا ہوں کیا یہ ممکن ہے شکریہ مختار ہم تینوں بالغ ہیں یہ سن کر بہت اچھا لگا مختار میں نے سنا ہے کہ کارنیول سنیما میں آواز اور بتری اعلیٰ درجے کے ہیں بہت اچھا اور کیا آپ مجھے بیٹھنے کے اختیارات کے بارے میں بتا سکتے ہیں ہم بہترین نظارے کے لئے درمیان میں کہیں رہنا پسند کریں گے یہ بالکل درست لگتا ہے مختار اور پھر تصدیق کرنے کے لئے تین ٹکٹوں کی کل قیمت کیا ہے لا جواب آپ کی مدد کا شکریہ مختار ہم کارنیول سنیما لبرٹی میں مووی نائٹ کے منتظر ہیں شکریہ مختار صاحب آپ کا بھی آنے والے دن بہت اچھا گزرے